जेह्ड़ी घरा दा दुद्ध ऐ होर जेह्ड़ा पैकेट आह्ला दुद्ध ऐ एह्दे च बड़ा जादा फर्क ऐ जेह्ड़ा पैकेट आह्ला दुद्ध होंदा नुहाड़े च बड़े जादा बड़े जादा कैमिकल होंदे मिक्स कीते दे जेह्ड़े साढ़ी हैल्थ आस्तै बड़े बड़े जादा हानिकारक होंदे होर जेह्ड़ा शुद्ध दुद्ध होंदा ना ओह् जादा देर तक नेईं रेही सकदा एह् जादा कोला जादा इक दो दिन रैह्ग ओह्दे बाद ओह् दुद्ध फटी जंदा फ्ही जेह्ड़ा दु जेह्ड़ा दकाना आह्ला दुद्ध होंदा ओह्दे च कैमिकल मिक्स होंदा कीते दा तां गै ओह् दो दो तिन्न तिन्न म्हीने रेही सकदा होर जेह्ड़ा कैमिकल होंदा हर इक कैमिकल इक ऐक्सपायरी डेट होंदी उस जिन्नें चिर ओह् कैमिकल रौह्ग ठीक ठाक रौह्ग उस दुद्ध च इन्ने चिर ओह् दुद्ध ठीक ठाक इन्ने चिर ओह् दुद्ध ठीक रैह्ना ओह्दे बाद जियां गै कैमिकल खतम होएआ इ'यां गै ओह् दुद्ध बी मतलब खराब होई जाना फिर नोहाड़े बाद जेह्ड़ा घरा दा दुद्ध होंदा ओह् बिना किसे मलावट दे बिना किसे चीज बिना बी नेईं किसी हानिकारक हानिकारक पदार्थ दे ओह् बने दा होंदा जेह्ड़ा इ'यां अस इ'यां लैन्ने अस मिल्क मैन कोला दुद्ध लैन्ने होंदा ओह् बी ठीक गै ए बट उ'नें ओह्दे बिच्च बड़ा जादा मिला मिलावट होंदी कीती दी कदें कदार ओह् नोहाड़े च पानी पाई ओड़दा फिर कदें कदार नुाहड़े च पौडर पाई ओड़दा ओह्दे च फिर नोहाड़े च बी बड़े जादा अपनी हैल्थ पर बी प्रभाव पौंदे फिर नोहाड़े बाद जेह्ड़ा घर दा दुद्ध होंदा ओह् असें अगर असीं नोहाड़ा पनीर बनागे ते पनीर दी कोआंटटी बड़ी जादा होंदी ते जेह्ड़ा दूजा दुद्ध होंदा जेह्ड़ा असीं मिल्क मैन कोला खऱीदने होन्ने ओह् दुद्ध इन्ना जादा फायदेमद निं होंदा उस दुद्ध दी जेह्ड़ी शक्ति होंदी उस दुद्ध च ओह् बी खतम होई गेदी होंदी फिर नोहाड़े बाद जेह्ड़ा ओह् होंदा उस दुद्ध च क्रीम बगैरा बी निं होंदी उस दुद्ध च असीं ओह् दुद्ध कुदै बी यूज़ करगे ना ओह् दुद्ध सानूं फायदा निं देई सकदा ओह् दुद्ध सानूं प्रभाव गै देग किसे गल्त चीज़ा दा गल्त सानूं बिमार करी ओड़ग कुछ बी ऐसा करग जेह्दे नै साढ़ै हैल्थ खराब होग असें ऐसी चीज़ कोई निं करनी सानूं जादातर घरा दा दुद्ध यूज़ करना चाहिदा अज्ज कल लोकें कोई गवां निं रक्खी दियां कोई डंगर निं रक्खे दे घरा च तां गै लोग प्रैफर करदे बाह्रा दे दुद्ध गी है ना ते जेह्ड़ी चीज़ बड़ी जादा गल्त ऐ जां सानूं ऐसियां चीज़ां नेईं करनियां चाहिदियां सानूं घरा दा डंगर रक्खने चाहिदे सानूं अपने घर दा दुद्ध होना चाहिदा जेह्दे कन्नै असीं हैल्थ च रैह्चै होर जेह्ड़ा बाह्रा दा दुद्ध होंदा एह्दे च बड़ी जादा एह्दे च मिक्सिंग जेह्ड़ी मलावट होंदी ओह् ते होंदी गै होंदी बट एह्दे च जेह्ड़े एह् साढ़े हैल्थ गी बी खराब करदा होर रेही गल्ल जेह्ड़ा घरा दा दुद्ध ऐ घरा दा दुद्ध सानूं घरा दा दुद्ध असीं बड़ी जादा कम्म लेई सकने होर जेह्ड़ा मिल्क मैन दुद्ध दिंदा ओह् कदें कदार एह्दे च जेह्ड़े चीज जेह्ड़ा पौडर नुहाड़े च मिक्स करदा न ओह् पौडर कदें कदें खराब बी होई गेदे होंदे एह्दी उं'दी ऐक्सपायर बी होई गेदे होंदे फ्ही बी ओह् पाई ओड़दा क्योंकि उन्नै कमाना पैसा है ना ओह्दे च उसी फायदा लब्भना ओह्दा केह् जा दा ओह्दे सामनै आह्ला बंदा भाएं बमार होई जा ओह्दा केह् जा दा है ना तां गै सानूं तां गै असीं आखने होन्ने कि जेह्ड़ा घरा दा दुद्ध होंदा ओह् शैल होंदा बाह्रा दे दुद्ध कोला बड़ा जादा जेह्ड़ा दूआ मिल्क मैन दुद्ध दिंदा ओह्दे च दिक्खेओ बड़ा जादा पतला होंदा ओह् ओह्दे च इ'यां रेता जेह्ड़े पार्ट रेता जेह्ड़े पीस होंदे न ओह् उ'ऐ लेह् मिलदे क्योंकि नुहाड़े च पौडर होंदा मिक्स कीते दा है ना जे पौडर जेह्ड़ा उ'नें मिक्स करना उस पौडर दी बजह् कन्नै साढ़ी हैल्थ बड़ी जादा खराब होनी होर कन्नै कन्नै सानूं एह् जेह्ड़ा खर्चा ते करना गै करना असें खर्चा ते खरना होर खर्चा करियै गै असें अपनी हैल्थ कैहली खराब करनी असीं घर च दुद्ध रक्खना चाहिदा जेह्ड़ा घर दा दुद्ध होंदा ओह् घऱ दा गै होंदी उस दुद्ध दी बजह् कन्नै असीं बड़ी जादा चीज़ां बनाई सकने होर जेह्ड़ा बाह्रा दा दुद्ध लैना निं असें उस दुद्ध उस दुद्ध बिच्च मलावट होंदी मलावट दी बज़ह् कन्नै उस दुद्ध दी जादातर जादा देर तक नेईं रेही सकदा दुद्ध जादा देर सानूं फायदा नेईं देई सकदा ओह् जेह्ड़ा दुद्ध ऐ ओह् घरा दा गै बैस्ट होंदा हर चीज़ आस्तै असीं घरै दे दुद्ध दी दलस्सी पाई सकने गवा दे दुद्ध दी है ना ओह् जेह्ड़ा दुद्ध होंदा एह् बी दो टाईप दा होंदा दो तिन्न टाइप दा होंदा एह् दुद्ध इक ते इक ते आई गेआ गवै दा दुद्ध फिर झोटी दा दुद्ध फिर बकरी दा दुद्ध है ना जेह्ड़ा झोटी दी दुद्ध होंदा एह् होंदा साढ़ी हैल्थ आस्तै बड़ा जादा फायदेमंद है ना गवै दा दुद्ध बी बड़ा जादा फायदेमंद होंदा बकरी दे दुद्ध सब तूं जादा फायदेमंद होंदा होर जेह्ड़ी ते इक ते गल्ल आई गेई साढ़ी असें गवै दा दुद्ध कैहली पीना चाहिदा गवै दा दुद्ध इक ते साढ़ी गौ होंदी साढ़ी माता गवै दा दुद्ध असेंगी पीना चाहिदा कि बड़ा जादा अच्छा होंदा होर झोटी दा दुद्ध बी बड़ा जादा अच्छा होंदा बट गवा दा दुद्ध जेह्ड़ा गर्म होंदा झोटी दी दुद्ध होंदा गाढ़ा होंदा गवा दा दुद्ध पतला होंदा है ना अगर जियां सानूं चाहिदी अच्छी चीज़ जे असीं खर्चा बी करना ते घर च करो कि घर च साढ़ै दुद्ध बी बनै होर साढ़ा ओह् बी होऐ साढ़ा पैहे बी बचे अगर असीं मिल्क मैन कोला दुद्ध लैगे उ'नें केह् करना उ'नें ते डेरियां डेरियां होंदियां पाई दियां बड्डियां बड्डियां बीह् बीह् पच्ची त्रीह् चाली गवां इक्को बारी रक्खी दियां होंदियां ओह् ओह् केह् प्रफैर करदा ओह् करदा फ्रफैर फीट गी जेह्ड़ी फीड शीट करदी दुद्धा गी पतला है ना फ्ही जेह्ड़ा दुद्ध पतला होने दी बजह् कन्नै ओह् केह् होंदा साढ़ी हैल्थ बिच्च साढ़ी हैल्थ गी बरबाद करदा इक ते इक होर जेह्ड़ा मिल्क मैन ओह्दे कन्नै करदा फायदा हैना मिल्क मैन ने केह् मिल्क मैन ने अपना घर चलाना दुद्ध बेचियै ते ओह् नोहाड़ा धंदा ऐ भाएं ओह्दे च मलाबट करै भामें जो मर्जी करै साड्ढा केह् ऐ ओह्दा केह् ऐ असीं ते दुद्ध खरीदना उ'नें बेचना मिल्क मैन कैहली जादा तो जादा दुद्ध बेचदा कि ओह् अपना घर चलाई सकै घर चलाने दे कन्नै कन्नै उसी फायदा होंदा है ना जेह्ड़ा दूआ दकाना दा दुद्ध होंदा दकाना ओह् उ'यै ओही दुद्ध जंदा फैक्टरी च जेह्ड़ा मिल्क मैन दिंदा ते मिल्क फैक्टरी करदी अग्गें मलाबट तां गै अग्गें दुद्ध पंज छे म्हीने फ्रीली रेही सकदा ओह् जेह्ड़ा फिर जेह्ड़ा दूआ कम्म जेह्ड़ा फैक्टरी दा फैक्टरी बड़े जादा मिक्स करदी नोहाड़े च कैमिकल कैमिकल दी बजह् कन्नै केह् होंदा साढ़ी हैल्थ होंदी खराब फिर अगर ते इक ते फैक्टरी नोहाड़े च कैमिकल मलांदी होर थोह्ड़े दुद्ध दे जेह्ड़े मतलब जेह्ड़े दुद्ध दे बिच्च ताकत आहले पार्टिकल होंदे ओह् लैंदी कड्ढी बिच्चुआं है ना ओह्दी बनाई ओड़दी क्रीम ओह् जेह्ड़े इ'यां फालतू होंदे ओह् देई ओड़दी सानूं अग्गें प्रोडयूस अग्गें प्रोडयूस करदी फिर उसी ओह् जेह्ड़ी फैक्टरी ने उस दुद्ध दी क्रीम कड्ढनी है ना उस क्रीम ओह् क्रीम अग्गें ओह् फायदे दिंदी उस क्रीम चा बी बड़े जादा समान कड्ढी लैंदी ओह्